महाराज में इक आर्डर कीता हा अपना इक माइक्रोसाफ्ट अमाजान उप्परा ते ओह् मेरे घर जेह्का ठीक ठाक पुज्जी गेआ पैकिंग बी बड़ी स्हेई थी ओह्दी ते ओह् जेह्ड़ा प्रोडक्ट मेरे आस्तै बड़ा स्हेई था होर मतलब बड़े अच्छे तरीके कन्नै मिकी घर ओह् डिलीवर कीता गेआ होर में बड़ा बड़ा थुआढ़ा धन्नबाद करना चांह्दा ऐ